आं हालो

म्हजे कडे फीश गो किंग फीश आसा पालू आसा चणक आसा कुल्ली सुंगटां तर तीन भशेचीं आसा बारीक मिडियम आनी मोटीं कल्ली आसा लेपो

पालू पालू चणाक बिणांक किंगफिश ते दोन

ना गो उजरोवन दिना फक्त आमी कट करून दिता तुका विस्वण पालू चणाक बीन ते कट करून हां तुजे रेस्टोरंटाचें नांव कितें तर अयान रेस्टोरंट आं आं आं बरें बरें पळयता आतां तुजी ऑर्डर सांग म्हाका पयली मागीर तशें हांव सांगता तुका आं आं हय कल्ली आसा आसा मोट्यो गो तिसऱ्यो मेळटल्यो आं आनी सुंगटां घे न्हू बारीक सुंगटां हुमणाक घे आनी टाय बरें बरें बरें आं मिडियम दिता आनी टायगर प्रॉन्स गे न्ही

बरें बरें बरें हां बरें बरें हां बरें म्हाका कॅश पेमेंट दिवचें पडटलें आं ते गुगलार बीन मागीर हें जाता गो टॅक्स बी लागता कॅश बरी

बरें बरें आतां पय पांच किलो इसवण पांच किलो चणक मागीर सुंगटां एक पांटलो मिडियम टायगर तिसऱ्यो आणी यें खुब्यो कुल्ल्यो आं